سلام علیکم ہیلو ہاں اصگر صاحب گیس سلینڈر کا اتنا قیمت کیوں بڑھا ہوا ہے پھر بھی جو ہے آپ کو تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے نا کہ کچن کا ہے یا عورتوں کا معاملہ ہے تو تھوڑا سا جو ہے آپ کچھ کیجیے ہاں سرکار کے پاس آواز آپ ہی لوگ نہ اٹھائیے گا ہم لوگ مہیلا ہیں مہیلا لوگ کو جو ہے سوچنا پڑتا ہے گھر کو کس طرح سے چلانا پڑتا ہے یہ تو آپ لوگ کو سوچنا چاہیے نا کچن کو سنبھالتی ہر مہینہ تو بڑھ رہا ہے کبھی سو بڑھ رہا ہے کبھی پچاس بڑھ رہا ہے کبھی ڈیڑھ سو بڑھ رہا ہے یہ اس کا کیا راز کب تک کیجیے گا یہ کوشش تو کر ہی سکتے ہیں آپ آگے پہنچانے کا ان کے ہاں کیجیے کوسس

نہیں دیکھیے ہم لوگ کے پاس لیڈیز لوگ ہیں بہت پریشانیاں آ جاتی ہیں نا آپ تو سمجھتے ہیں کہ لیڈیز کے پاس کتنی پریشانی رہتی ہے جب سلنڈر ختم ہوتا ہے تو کھانا تو جینٹس لوگ مانگتے ہیں لیڈیز سے ہی تو آپ تو ہم کو ہی پورا کرنا پڑے گا نا اس لیے جو ہے آپ تھوڑا سا آگے اس کا پروسیس کیجیے لائے ہیں فارم